ते ओह्दे आस्तै पढ़ाई होंदी कि'यां इत्थें धोड़ी पढ़ाई होंदी कि थोआनूं फायदा होना कि नेईं पढ़गे किश बच्चे नेईं पढ़ी सकदे जेह्ड़े कि दूर दराज दे रौंह्ने आह्ले ते उ'नें नेईं जाना होंदा कि'यां अस पढ़चै ते